महात्मा गांधी पंहिंजे आसे पासे वारनि खे साफ़ सफ़ाई रखण लाइ चयो हुयो गांधीअ स्वच्छ भारत जो सपिनो ॾिठो हुयो महात्मा गांधी चाहिंदा हुआ त सभ भारतवासी गॾु थी देश खे साफ़ सुथरो रखनि असां सभिनीनि जी ज़िम्मेदारी आहे त असां पंहिंजे घर ऐं शहर खे साफ़ रखूं असांखे घर जे ॿाहिरि कचिरो न फ़िटी करणु खपे घर में कचिरे जे दॿे में ई कचिरो विझणु खपे न असां गंदगी कंदासि ऐं न ई ॿियनि खे गंदगी करण ॾींदासि इहो ई असांजो मक़सदु हुजणु खपे अगरि कोई कचिरो रस्ते ते फ़िटी थो करे त असांखे उनखे प्यारु सां सम्झाइणु खपे अगरि घर जे ॿाहिरि पाणी जमा थी रहियो आहे त असांखे उहो साफ़ करण ज़रूरी आहे न त उनजे करे मछर थींदा आहिनि ऐं उन करे बीमारियूं थी सघंदियूं आहिनि

असांखे इहो बि ध्यानु ॾियणु खपे त कोई किथे बि थुकु न फ़िटी करे रस्तनि ते थुकु न फ़िटी करणु खपे छो जो उन सां बि बीमाररियूं थी सघंदियूं आहिनि ऐं गंदगी बि थींदी आहे दालि ऐं चांवर धोइण खां पोइ जेको पाणी बचंदो आहे उनखे घर जे कुंॾियुनि में विझणु खपे ऐं न की ॿाहिरि विझणु खपे घर जी बचियल भाॼियूं फल असांखे पख़ीयुनि खे ॾियणु खपे ऐं ॿियो जेके बचियल भाॼियूं आहिनि उनखे असांखे फ़िटी न करणु खपे इनखां सुठो असां हुनखे ग़रीबनि खे ॾेई था सघूं उनसां ग़रीबनि जो पेट बि भरजंदो ऐं उहे ख़ुशि थींदा